जब हम इस्कूल लाइफ़ में थे तिसरा चौथा पांचवा में थे तब हम जाते थे अपने पापा के साथ अपने दादा जी के साथ भैंस ले कर जाते थे पोखर में तब वहाँ थोड़ा थोड़ा पानी में जा जा कर थोड़ा सा जा कर देखते थे कैसे सब हिलता है उसको देख देख कर फिर जा कर गए वहाँ सीखते थे फिर इस्कूल के बहाने जाते थे सब लड़का के साथ में जाके फिर चले जाते थे कितना बार हम मार भी खाए मम्मी पापा से भी मार भी खाते थे उसके बाद धीरे धीरे जब आठवीं नौवीं नौवीं क्लास में जब हम आए फिर वहाँ से जाने के बाद फिर तैरना उस टाइम में हम सीखे धीरे धीरे मतलब द्वी दिन क्लास ज़्यादा जाते थे और उसके बाद क्या होता था कि क्लास छोड़ कर भी जाते थे सीखने के लिए उस टाइम में तैरने का पोखरी में जाते थे पोखरी में तालाब में ये सब में जाते थे हम कितना बार मार भी खाए टीचर से भी मार खाए मतलब छुट्टी ले कर दस मिनट पाँच मिनट मांग कर पढ़ाई छोड़ कर चले जाते थे तैराकी करने के लिए उसके बाद क्या था कि वहाँ जाने के बाद बहुत से बच्चे को भी ले कर भी जाते थे अपने भी जाते थे और कितने बच्चे को भी लेके जाते थे साथ में जाते थे एक बार क्या हुआ हमारे गाँव में बाढ़ आया दो हज़ार चार के बाढ़ में बहुत सा छती हुआ उसमें क्या हुआ पानी जो बाँध जो टूटी घर के सामने बीचो बीच सामने बाँध टूटने से क्या हुआ बहुत सा नुकसान हुआ उसमें हम कितना को हम जान भी बचाए पहेले तो अपनी गाय गाय भैंसे सबको रस्सी काट कर फिर उसे सुरक्छित जगह पे ले गए उसके बाद घर का जो भी सामान था वो सब को लादके फिर ले गए उसके बाद अपनी माँ को पापा को ये लोग को हिलने नही आता था तैरने नही आता था हम तो सीखे थे बचपन में सीखने से वो फायदा हमको हुआ तैरने से उस टाइम में क्या हुआ बाँध टूटा उसके बाद मम्मी को पापा को सबको बारी बारी से ऊँचे जगह पर हम ले जा कर रखे उसके बाद ऐसे गाय भैंसी सब को जगह जगह पर जा कर ऊँचा स्थान पर सबको हम पहुँचा दिए उसका उस टाइम का तो वक्त याद नही था जो कितना हम तैरे थे उस टाइम में ठीक है जो एक लगभग एक डेढ़ घंटा था करीब सबको सुरक्षित जगह पे जैसे मम्मी को पापा को भाई को बहन को चाची को आंटी को ये सब को ले जा कर ले जाके ऊँचे जगह पर ले जाके फिर हम सबको जगा वहाँ फिर पहुँचाए फिर सुरक्षित जगह पर सबको ले जा कर उस टाइम का ये टाइम याद नहीं कि कितना देर हम तैरे थे लगभग उस टाइम में ये काम करने में हमको डेढ़ दो पौने दो घंटा लगा था सबको और सब मेरे साथ में साथी लोग थे सब आदमी हेल्प किए करने के बाद सबका जान बचाए उसके बाद वहाँ जाने के बाद फिर सरकार भी मदद की तैरने तैरते समय में वो लोग फिर सिप से भी आए सबको जान भी बचाए जितना हमसे हुआ जितना मतलब लगभग बीस पच्चीस आदमी को अपने कंधे पर लाद कर सबको ऊँचे ऊँचे जगह पर ले जा कर फिर वहाँ रखे सिर्फ सबको खाना का प्रबंध किए उसके बाद जो जो बचे हुए थे फिर दोबारा जाकर पानी का बहाव पानी में इतना करेंट था कि मतलब तैरने में भी दिक्कत होता लेकिन तब पर भी इक हौसला था जुनून था उस टाइम में उस टाइम मेरा उम्र लगभग वही दस या बारह साल का हम थे उस टाइम में हम सब को लाद लाद के लाद लाद के उस टाइम में सबको जा कर वहाँ फिर हम पहुँचाए एक जुनून ही था उस टाइम ये मतलब समझिए न कि दो से तीन घंटा तैराक हम वहाँ पर हम किए और सबको ऊँचे ऊँची जगह पर पहुँचाया सबका खाना का भी प्रबंध करवाए हम सबको भूख से मरने भी नही दिए कितना तो लोग पानी में डूब के मरे भी लेकिन जिस जितना हमसे परा करीब बीस पचीस आदमी को जान बचा कर ऊँचा जगा पर ले गए फिर उस टाइम में सरकार भी बहुत मदद की उस टाइम में नितीश कुमार जी का सरकार था हेलीकाप्टर से आके खाना वगैरा भेज दिए ऊपर से आ कर शाबाशी भी चितवाए नही ऊपर से शाबाशी भी हमको दिए कि हाँ ये बच्चा आगे चल के बहुत बड़ा तैराकी बनेगा